हमको गाना सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है और जब हम लोग कहीं जाते रहते हैं जाते रहते हैं तो कान में हम लोग कार में गाना सुनना अच्छा लगता है काम में अपने दोस्तों के साथ हम लोग भोजपुरी गाना लाकर ज़्यादा सुनते हैं उसमें क्योंकि ज़्यादा ही मज़ा आता है दोस्तों के साथ तो ऐसा ही गाना चलता है और हम लोग जैसे बाज़ार से मार्केट से पैदल आ रहे हैं उस बजे तक एयर बट में गाना लगा कर सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ से आओ तो चल आ जाएँगे आराम से और ऐसे बहुत सारे हमको देश भक्ति बात की तो देश भक्ति में वंदे मातरम गाना ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे बहुत से गाने हैं जो अच्छे अच्छे हैं हम लोगों को सोते समय भी हम लोग गाना बहुत से सुनते हैं ज़्यादा का बहुत ऐसे गाने हैं जो अच्छा लगता है हमको और गाना की बात की जाए तो हम लोग को भजपूरिया गाना हम लोग कार में बजाकर ज़्यादा सुनते हैं हम लोग दोस्त दोस्त रहते हैं और हम लोग जिम करने जाते हैं तब भी हम लोग को गाना सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है और गाना ऐसा सिंगिंग है आपको साइड कर सकता है ऐसे बहुत सी गाना है जो आपको अच्छा लगता है इससे हम लोग को बहुत ही ऐसे पवन सिंह कैसे हो सैड सॉन्ग है जो बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे सैड सॉन्ग हैं जो आपको अच्छा लगेंगे हम लोगों को फ़ायदा रहते हैं सोते समय आपको बहुत अच्छा लगेगा गाना लगता है कहीं जाते रहते हैं तो कान में लगा कर सुनें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा अब जल्दी जल्दी अपना काम कर सकते हैं गाना लगा कर काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो आपको जो है ना मिस फील नहीं होता है आपको जो गाना सुन कर जितना उतना ही अच्छा रहेगा गाना सुनने से आपका मन एक दम पढ़ाई में ज़्यादा मन रखता है और जितना ही गाना सुनेंगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा गाना सुनने के बाद अगर आपका पढ़ाई म् मन नहीं लग रहा है तो दो मिनट तीन मिनट के लिए गाना सुन लीजिए उसके बाद आप पढ़ पढ़ने की कोशिश कीजिए आपको जो याद करना होगा जल्दी जल्दी याद होगा बहुत ऐसे गाने हैं जो अच्छे लगते हैं जैसे शार्ट सॉन्ग वगेरह देश भक्ति की बात की जाए तो हम लोग बहुत ही ऐसे हमारे लोग के जब छब्बीस जनवरी में जो प्रोग्राम होता है स्कूल में उसमें बहुत ही एसे गाने हैं जो अच्छे लगते हैं ऐसे वंदे मातरम उस में बहुत लोग डांस भी करते हैं बहुत ही ऐसे गाने हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं भोजपुरी हम लोग कहीं जाते हैं जाकर कार से हम लोग कहीं जा रहे हैं हम लोग दोस्त दोस्त हैं तो भोजपुरीया गाना लगा कर कार में हम लोग को कार में आवाज़ फुल करके ज़्यादा अच्छा लगता है गाना सुनने में उसमें हम लोग मस्ती करते हुए जाते हैं एसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनने में मज़ा आता है जैसे कि पवन सिंह का गाना हो गया बहुत से ऐसे गाना निकला है बहुत से ऐसा गाना है जो सुनने में मज़ा आता है और ज़्यादा करके हम लोग कोई काम करते अगर कोई काम करना होगा अगर आपका मन नहीं लग रहा है एयर बर्ड लगा कर कि फुल आवाज़ करके गाना सुनते हुए काम करेंगे तो आपका काम भी हो जाएगा और जितना भी काम मिलेगा आप उतना ही करते जाएँगे गाना सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे बहुत सारे गाने हम लोगों का गाना सुना कहाँ कहाँ बहुत ही जगह अच्छा लगता है ऐसे कहीं अगर आप अकेले हो आपको अगर फिर आपको ऐसा फील हो रहा है अकेला फील हो रहा है तो आप गाना सुनिए अच्छा लगेगा आपको गाना सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है गाना सुनते रहिए अपना काम करते रहिए हम तो हमारे आदत हम खाना खाते हुए भी गाना सुनते रहते हैं अगर आपका पढ़ाई मन नहीं कर रहा है तो दो मिनट तीन मिनट के लिए कान में लीड लगा कर कोई सेड सॉंग ऐसा सॉंग सुन लीजिए आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा आप अच्छे से पढ़ने लगेंगे तब अब गाना ऐसे बहुत सी जगह है अगर हम लोग हम तो हमारे यहाँ से हम मार्केट से फ़ायदा आते रहते हैं कान में लीड लगा कर गाना सुनते हुए आते हैं तो वह नहीं होता है उगया में नहीं लगता जल्दी जल्दी घर में पहुँच जाते हैं गाना सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है जब बहुत से ऐसे गाने हैं जो बहुत अच्छा लगता है शिव पवन सिंह के गाना है केसारी लाल भी अच्छा गाते है आज पवन सिंह राग थोड़ा अच्छा है उनका गाना सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे बहुत से गाने हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं देश भक्ति का गाना भी है बहुत ऐसा जैसे वंदे मातरम बहुत ही ऐसे गाने है जो निकले है बहुत ऐसे भरपूरिया में भी है सेड सॉन्ग में भी है बहुत ही ऐसे गाने है जो अच्छा लगता है सुनने में ऐसे बहुत से गाने हैं जो सुनने में मज़ा आता है और हम लोग जब साथ में रहते हैं तो हम लोग हम लोग डी जे में लगा कर ऐसे सुनते है या होली होली प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग डी जे का गाना खूब सुनते हैं बहुत सुनने में मज़ा आता है और डी जे ऊ जे सब लोग साथ में रहते हैं तो धैर्य बजा कर हम लोग इतना अच्छा लगता है गाना हम लोग नाचने लगते हैं नाचने में और मज़ा आता है सब लोग साथ में रहते हैं तो साथ में रहने के गाना सुनते हैं वह मज़ा आता है एक से एक गाना अपने अपने पसंद का गाना सब बजाते हैं गाना सुनने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर आपका पढ़ाई मन नहीं लग रहा है तो दो मिनट के लिए गाना सुन लीजिए उसके बाद पढ़िए देखिए तुने याद हो रहा है वह सब जल्दी जल्दी याद हो जाएगा क्योंकि मेरा मन जो है वह एक दम जाएगा आपको जो बात करेंगे बढ़िया याद हो जाएगा गाना सुनने में ज़्यादा गान के बाद के युद्ध बहुत ही हँसी गाना है जो आपको रुला भी सकते हैं ऐसे बहुत से गाने जो आपको अच्छा लगेगा जैसे सैड सॉन्ग हुए बहुत ऐसे सैड सॉन्ग हैं जो आपको अच्छा लगेगा जैसे पवन सिंह का है और बहुत से नेहा कक्कर भी अच्छा गाती हैं उनका गाना सुन लीजिए आपको और भी अच्छा लगेगा तो उनकी बात की जैसे बहुत सॉन्ग हम लोग ऐसे कहीं भी जाते रहते हैं तो कान में लगा कर सब लोग गाना सुनते रहते हैं और सोते समय भी हम लोग बहुत ही गाना सुनते हैं ऐसा अच्छी नींद लग जाती है कब नींद लग जाएगा सेड सॉंग लगा कर आप गाना सुनते हैं सुन रहे हैं सो रहे तो आपको कम लग जाएगा आपको पता ही चलेगा आपको अच्छी नींद आ जाएगी आप गाना सुनने से आपका क्या रहता है कि आपका मान एकदम अच्छा हो जाता है मतलब एक दम फ्रेश हो जाता है इसलिए गाना सुनना चाहिए ऐसे बहुत से गाने हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे गाना सुनने से हमको बहुत फ़ायदा मिलता है हम लोग तो कार वार में जाते हैं कार लोन में जाते रहते हैं कार में गाना लगा के मौज करते हुए जाते हैं गाना सुनते हुए ऐसे बहुत से गाना है जो बहुत से ऐसे गाने जो आपको अच्छा लगेगा आप गाना सुनने से आपका निदम मस्त हो जाता है एक दम आपको जो है ना फील हो जाएगा एक दम अच्छे से अच्छा लगता है गाना सुनने से अच्छा लगेगा